जी हाँ मेरे जीवन में ऐसा समय आया है कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की एक समय था जब मैं बारवीं क्लास में पढ़ता था तो उसके बाद मुझे गवरमेंट जॉब प्राप्त करनी थी तो इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की तो इसके लिए मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों से सलाह ली और उसके लिए मैंने अच्छे तरीके से मेहनत की मैंने सभी तरह के कामों को संभाला और समय पर पूरा किया जिस तरीके से कि समय समय पर मैंने विभिन्न टीचरों की कक्षाएँ लीं उनसे कोचिंग ली और समय समय पर पढ़ाई की